खेती में हमें बहुत सी बातें अच्छी लगती हैं भारत एक खेती के लिए ही जाना जाता है तथा भारत में सभी लोग भूमि को अपनी माँ के समान मानते हैं तथा हम राजस्थान वाले खेतियों खेती करने में बहुत रुचि रखते हैं इससे हमारे हमारे घरों हम अपने परिवार के साथ भी समय बिताने का मौक़ा मिल जाता है क्योंकि सारे परिवार वाले साथ में ही खेती करते हैं क्योंकि एक अकेले आदमी से खेती नहीं होती है और खेती करने से हमें अपनी ज़मीनों के बारे में भी ज़्यादा जानकारी मिलती है तथा हम अपने अपने सम्पूर्ण भारत राजस्थान को भी खाने पीने की सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए भी करते हैं इससे हमारे हमारे मनोरंजन हमारे आगे वाले पीढ़ी को भी हम बताना चाहेंगे कि खेती के बारे में भी हम क्या क्या कर सकते हैं खेती